आं नोंथांनि गारिखौ दहाय थिनआलिआव फैनायाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय बे नोंथांनि द्रायभारा मोजां सालायाखै बाय फेनाय बेसाद जानानै आरो नोंथांनि द्रायभारा गाबोन बेफोरबायदि जेनेबा जाबावनो हागौ जाहाथे बेफोरबायदि जानाय लोंनाय फेनाय बेसाद जानानै जेनेबा गारिखौ दा सालायथोंसै